म्हजे चित्र सुदारपाक म्हाका जे चित्र काडपाक जाय हांव त्या चित्राचे परत परत सराव करता परत परत सराव केल्ल्या कारणान तें चित्र तकल्यान बसता आनी एकदां तें तकल्यान बसले की आपोआप तें चित्र बरें येता आनी ताचो अंदाज येता आनी एकदां पेन्सीलेन तें चित्र काडले की हांव ताका रंग मारता आनी रंग मारून जालो की म्हज्या एका चित्रकलेच्या सराक दाखयता मागीर चित्राक खंय सुधारणां करपाक जाय तें सर सांगता पेन्सील केन्ना लायट लावप डार्क केन्ना करप हें सरा कडच्यान हांव शिकले त्याच पध्दतीन नॅट आनी युट्यूब ह्या सोर्सीसा कडच्यान हांव खूब काही सुदारणां केल्या म्हाज्या चित्रांत शिकास आर्ट इंन्सटीट्यूट ह्या एक युट्यूबाचेर पळोवन बीन हांव खूब काही शिकले आणी अशे खूब सोर्सीज आसात जे जे कडून हांव खूब म्हाजे चित्र काडपाक सुदारपाक खूब म्हाका मदत जाल्ली आसा